ہیلو جی ہندوستان ٹور اینڈ ٹریولس جی ہاں میں نے کل ایک ٹیکسی بک کی تھی ایئرپورٹ سے لے ایئرپورٹ سے لے کر اوکھلا کے لیے ہاں جی میری بات چیت پانچ سو میں ہو گئی تھی لیکن جب میں اپنے گھر تک پہنچا تو اس میں کرایہ بڑھ کے آ گیا تھا چھ سو روپیے وہ میرا کہنے کا مطلب جو کرایہ تھا میں وہی دوں گا آپ کو پانچ سو روپیے دو سو روپیے ایکسٹرا نہیں دوں گا میں جی ڈرائیور کہہ رہا ہے آپ کو چھ سو دینے پڑیں گے جی جی ہاں جو کرایہ ہو فکس تھا پہلے تو وہی تو دینا ہوگا مجھے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ڈرائیور کو فائیو ہنڈریڈ روپیز دے دیتا ہوں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے